नमस्ते भैया आपके यहाँ सब्जी वब्जी क्या रेट है आलू का रेट है पायल ना द मतलब बोरा के दाम बोले बताओ एक कुंटल लेना है हम को दस रुपये तो आप लगाओगे जोन बटे तो हम लोग क्या बेचेंगे ले आएँगे आधा सड़े गले निकलेंगे माटी निकलेगी वो निकलेंगे जो बा तो हम लोग कैसे बेचेंगे बताओ आप इतना महंगा देता आठ में लगाओ हाँ एक कुंटल ले लेंगे हाँ चलो ठीक है हाँ चलो ठीक है और टमाटर का रेट है यह भी महंगा है रेट कैरेट के हिसाब से लगा के बताओ हमके जो कि किलो एक किलो के दाम नहीं क्योंकि हमें लेना बोरा वहाँ से जाएँगे तेल खर्चा करेंगे लेके आएँगे धोएँगे देंगे इतने दूर जाएगे ये तो एक किलो दो किलो क्या करेंगे कैरेट के दाम बताव हाँ तो एक कैरेट का दाम कितना हुआ हाँ हमको सात रुपये छः रुपये किलो देंगे तब ही हमें फायदा पड़े हाँ और प्याज हाँ तो ये तो महंगा है तो बोरा हमको लेना है तो इतना महंगा क्यों लगा देते हैं भाई हाँ इतना महंगा आप ही लगा देंगे तो उतनी दूर से ले आय तो हमको तनी चार पैसा मिल जा

हाँ और बंटा चलो ठीक है बंटा का रेट देंगे पंद्रह रुपये किलो आप लगा दस में लगाइए तब एक कैरट हमके चाहिए दस रुपये किलो देंगे पूछ लेना घर वाले से दुकान वाले से तो बोलना कि हाँ क्या रेट देंगे एक कैरेट का दाम पूछो

हाँ अब गे गोभी क्या रेट है फुल गोभी आँ